हेलो

हँ दोकान तऽ अभी नहि खोलियैए आब जाइ छिऐ खोलबै छै अभी आधा घण्टा टाइम आठ बजेके करीब ऐतै तब दोकान खोलबै हँ एतै हँ छै की आओर जे छै कि अगर कमतै तऽ ओ जे छै मङ्गा लेबै बताए देलिऐ पहिले तऽ अच्छे करलिऐ हूँ हँ ओ बात तऽ छै अहाँ बोललिऐ पहिले जानकारी दू दिन पहिले दै छै तऽ ढेरोमे माल अनतिऐ कॉपी कलम तऽ अच्छा अबितीऐ आब बोललीऐ तऽ आब दू दिन रुकिए जैयै एक दिन तऽ आधा सामान लए लिए आधा बादमे लेतै दू दिनके बाद हँ हँ हँ हँ हँ

हँ हँ हँ पैकेटे लेतै आओर एकरामे नया नया कॉपी भी निकलए छै ठीक छै